मां ईअं थी सम्झा की ॿिए गृह में बि ॿाहिरी जीवन संभव आहे हींअर ई असां इंडिया खां असां चंड ते रोअर मोकिलियो आहे चंद्रयानु टे सालनि पहरीं रूस वारनि बि हीउ उहो मोकिलियो उहो ऐं की मंगल गृह ते थोरो ऑक्सीजन आहे चंड ते पाणी जो श्रोत बि मिलियो आहे ऐं ख़बर पई आहे ये ये ये चव वञे त जीवन चंड ते जीवन थी थो सघे मूंखे हीअं लॻंदो लॻे थो की अंतरिक्ष में बि जीवन आहे छो त ही हिकु ॼणे यू एफ ओ ने बि ॾिठो आहे त ॿाहिरीं अंतरिक्ष में बि एलियंस बि थी सघनि था